हमरा खाना बनबैमे बड्ड समय लागि जाइए घड़ीके टेमसँ तीन घण्टा लागि जाइए जेकि जे भात बनै छै चावल बनै छै चावल जहन बनि गेल तऽ दालि बनल दालि बनलाके बाद भए कऽ दू दू चारि चारि गो सब्जी बनै छै जेनाकि जे अल्लू गोभी बनै छै ओहिमे टमाटर डालल जाइ छै अल्लूके भुजिया बनै छै गोभीके भुजिया बनै छै तकर बाद अहाँके अथि बनै छै इएह खटमिट्ठी बनै छै टमाटरके खटमिट्ठी बनलाके बाद भए कऽ जे भगवान घरमे रहै छथिन तऽ हुनका लए खीर बनै छै पूरी बनै छै मलपुआ गोटेक दिन टिकड़ी बनि जाइ छै भगवान लए तकर बाद गोटेक दिन सासु ससुर हमर कहि दै छथिन जे अहाँकेँ बड़ी नहि बनबय अबैए तऽ ओहिमे एक घण्टा समय लागि जाइ छै ताहिमे बड़ी बनबय पड़ै छै करोना जाहि समयमे भऽ गेलै तऽ ताहि समयमे गर्म गर्म खाना चाही तऽ गर्म खाना की चाही तऽ आइ लिट्टी बना लिअ आइ पूरी बना लिअ आइ तरुआ तरू आइ बड़िए होमय दिऔ तऽ से बनि जाइ छै ताहि सङ्गे सङ्गे अथि बनै छै तिलौरी बनै छै दनौरी बनै छै पापड़ सेकाए जाइ छै खाना तऽ जवान्तो बनै छै जेहन घर दुआरि तेहन खाना बनै छै आ जे खाना नहि बनबय अबै छलै से खाना जे करोना भेल ओहि करोनामे हमसभ सभटा खाना बनेनाइ सीखि लेलहुँ जेनाकि लिट्टी बनेनाइ सिखलहुँ दालि पूरी बनेनाइ सिखलहुँ परोठा बनेनाइ सिखल अल्लू फूटि दए कऽ दालि पूरी बनेनाइ सीखि लेलहुँ आ बेटी पुतहुके सभकेँ सिखा देलियनि जे एना खाना बनै छै अहाँसभ सिखियौ अल्लूके उबालि लेलहुँ अल्लूकेँ मथि कऽ भूजि देलौँ सभ मसाला खसाए देलहुँ ओहिमे जीर खसेलहुँ ओहिमे अथि जीर मरीच खसेलहुँ ओकरा अल्लू फूटि दऽ कऽ दालि पूरी बनाए लेलहुँ सासु ससुर ओहिमे मगन रहथि करोनामे जे एह गरम चीज पुतहु खुआबैए आ अल्लूके दर की रहै तऽ दसे रुपैए किलो सस्ता भऽ जाइ करोनामे सामान तऽ बड्ड महग रहए बड़ी बनेलहुँ सिल्ला लोड़हीपर मे बेसन पीसि लै छलहुँ बड़ी खोँटि दै छलियनि सभ परिवारमे भोजन कऽ लै छलथि तिलौरी खोँटि कऽ भूजि दै छलियनि हमरासभके तिलौरी बनैए उड़ीदके बेसनके तिलौरी बनैए दनौरी बनैए पापड़ बनैए सभचीज अपने बनेनाइ जनै छी मिथिलाञ्चलमे मिथिलाञ्चलमे ओसभ चीज प्रसिद्ध होइ छै हमरासभके भोजन ओसभ प्रसिद्ध चीज छियै तैँ ओसभ चीज हमसभ बनबै छियै आ उपलब्ध कऽ के भोजन करै छी आओर मिथिलाञ्चलमे अनेको रङ्गके सब्जी उपजै छै जेना पत्ताकोबी भेल जेना गोभी भेल अल्लू भेल मुरइ भेल भट्टा सीम भेल तऽ ईसभ हमरासभके